जय झूलेलाल अंबुजा म मां अंबुजा मदर डेयरी मूंखे आहे न असांजे घर जे लाइ न ॿ किलो खीर खपे ऐं ॿियो अना ठीकु आहे ॿियो मखण बि खपे भले सौ ग्राम जो हुजे ॿियो ॾही बि खपे असांखे अना ॾही खपे असांखे किलो अगरि तव्हांखे वधीक एवेलेबल हुजे त असांखे थोरो वधीक खपे असांजे घरु महिमान आयल आहिनि अञा त तां वट वधीक हुजे घणे किले जो पंज किलो जो हा हले कोई ॻाल्हि कोन्हे असांखे पंज किले जो मोकिले छॾियो घणे आहे उहो घणे किलो आहे उहो टे सौ जो अगरि थी सघे त कुझु घटि कयो त

अढाई सौ हलो ठीकु आहे हा न पंज पंज किलो त असांखे ॾही मोकले छॾिजो ऐं खीर मोकिले छॾिजो पंज किलो खीर घणे किलो अथव

सठ रुपए अच्छा हलो ठीकु आहे खीर त ठीकु आहे मोकिले छॾिजो पंज किलो खीर मोकिले छॾिजो पंज किलो ॾही मोकिले छॾिजो ॿियो तव्हां वटि हा न इहो मखण अथव मखण अथव त तव्हां न हिकु कम कयो असांखे हा न टे पैकेट मखण जा बि मोकले छॾिजो हा सौ ग्राम वारा घणे आहे सौ ग्राम वारो हा ॿुधायो ॿुधायो हा ॿुधा ॿुधायो

ॿियो क्रीम अथव तव्हां वटि क्रीम आए त तव्हां क्रीम बि मोकिले छॾो हा क्रीम मदर डेरी जी आहे हा उहो त वधीक हा त उहो त वधीक सही आहे मोकिले छॾो क्रीम जो पैकेट घणे वारो अथव तव्हां वटि ॾेढ सौ वारो अथव वॾो आहे छा वॾो आहे अगरि थोरो हिन खां नंढो हुजे त हा न ॿ किलो वारो अथव ॾाढो थी वेंदव तव्हां हा न मूंखे थोरो सो नंढो मोकिले छॾिजो ठीकु आहे क्रीम थोरी वधीक थी वेंदी न हिन करे तव्हां घटि मोकिले छॾियो ठीकु आहे ऐं ॿियो आहे न छा चवंदा आहिनि हा हले हले हा अधु किलो हले अधु किलो क्रीम ऐं पंज किलो पनीर पनीर अथव तव्हां वटि पनीर आहे हा पनी पनीर घणे किलो आहे टे सौ टे सौ ॾाढो थो लॻे थोरो घटि कयो अढाई सौ हा ठीकु आहे हा न ॿ किलो त तव्हां पनीर मोकिले छॾो ऐं क्रीम मोकिले छॾो ऐं हा न उहो हा न मखण जा पैकेट मोकिले छॾो ऐं खीर हा न ऐं ॿियो ॿुधो हितां आहे न असांजे असांजे घर खां न तव्हांजे न पासे में ई आहे मदर डेरी त तव्हांखे असांखे घरु मोकले सघंदा आहियो मो त उन जो चार्ज लॻंदो आहे छा अगरि तव्हां असांखे घरु डिलीवरी करण लाइ चार्ज लॻंदो छा अच्छा त पोइ केतरी देरि में केतरी देर में मोकलींदा तव्हां असांखे असांखे हा न असल में थोरो सो जल्दी खपे सामान छो जो छा आहे असांखे हा न महिमान अचण वारा आहिनि ॿाहिरां त महिमाननि जे करे वरी ठाहियूं कयूं त थोरो टाइम त लॻंदो ई हिन करे अगर तव्हां हा अगरि तव्हांखां थी सघे त जेतिरो थी सघेव त असांखे पहिरियों तां असांखे सामान मोकिले छॾो जेको बि हुजेव हा न तां लिखी वरितो मां जेको जेको सामान मां तव्हांखे चयो लिखियो अथव न हा ठीकु आहे उहा त कोई ॻाल्हि कोन्हे लेकिन पैकिंग सुठी तरह करे मोकिलजो जीअं भई रस्ते ते फाटे करे न ॾिसो तव्हांखे पतो रस्ते ते फाटी वाटी पए पन्नी वन्नी त छा फ़ाइदो हा ठीकु आहे न हा ॿियो ॿियो छा ॿियो छा छा अथव ॿियो छा छा अथव तव्हां वटि पनीर थी वियो क्रीम वग़ैरह